دہلی میں اردو زبان تعلیمی نظام کا ایک اہم حصہ ہے خاص طور پر اقلیتی طبقے کے لیے اردو کو کئی سرکاری و نجی اسکولوں میں اختیاری یا لازمی زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے دہلی اردو اکیڈمی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی جیسے ادارے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں تاہم اردو میڈیم اسکولوں کی تعداد محدود ہیں اور اردو اساتذہ کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے